नमस्ते हाँ तो बताइए क्या लेना आपको है तो जूता आपको लेना है तो किस टाइप के जूते लेने हैं जूते तो कई तरह के हैं स्पोर्ट सू के हैं और जनरल जूता है एक चमड़े के जूते हैं केवल जूता ही लेना है कि सैंडिल वगैरह भी लेना है अच्छा चमड़े देखिए नम्बर तो आपको छः नम्बर भी मिलेंगे सात नम्बर भी मिलेंगे आठ नम्बर भी मिल जाएँगे और चमड़े के जूतों के अलावा आपको हमारे यहाँ चमड़े के चप्पल भी अच्छे अच्छे मिलेंगे उसकी क्वालटी अच्छी है क्या चीज़ हाँ कैम्पस का कभी मिलेगा हमारे पास कई तरह के जूते हैं अब आपको जो भी जूते चाहिए देखिए कॉस्टली पड़ेगा लेकिन आप ये मान के चलिए कि जूते बहुत ही टिकाऊ हैं आप उसको आराम से दो साल तक के पहनिए कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत आरामदायक देह भी है तो आप दे देखिए आ जो लेदर टाइप के जो जूते हैं ना लेदर से संबंधित वे थोड़ा कॉस्टली हैं और उसमें फास्ट किलीन में माल जितने जूते मेरे पास हैं तो दस दस हज़ार के भी हैं आठ हज़ार के भी हैं सात हज़ार के भी चार हज़ार के भी हैं अब ये है कि आपके आपको कितने क्वालटी तक का जूता चाहिए ये भी तो आपको बताना ही पड़ेगा

हमको हम तो मैं सोच रहा था कि सर जूतों के अलावा जूता के अलावा सर चप्पल भी जो हैं ना वे लेदर के बड़े अच्छे अच्छे हैं आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जूते से बेस्ट तो गर्मी के दिनों आप हर समय जूते तो पहनने में तो दिक्कत होती है लेकिन चप्पल आप पहनेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आरामदायक भी और सूटेबल भी है तो अगर नहीं जूता ही आपको लेना है तो ठीक है जूते भी आपको उचित दाम में दिला दूँगा लेकिन आप अगर संपर्क करेंगे हमसे आप तो वह मैं आपको दिखा भी दूँगा और जूता जो पसंद होगा उस समय मैं आपको दे दूँगा और उचित रेट में भी दूँगा देखिए कुछ कम्पनी के जूते ऐसे हैं जो इस समय आफर भी चल रहे हैं बहुत में आफर है समझिए कि एक एक जूते में तीस तीस पर्सेन्टज का छूट भी है अच्छा तो अगर आप मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा बाकी सब ठीक है सब ठीक है मिलें सर ठीक है नमस्ते